हाँ नमस्ते सर हाँ सिलेंडर कितना चाहिए अच्छा ठीक है कार्रवाही सबसे पहेले आपको करना था मोबाइल से जो है वो मोबाइल जो मैसेज रहता है उसको मैसेज करना पड़ेगा हाँ मैसेज से बुकिंग करेंगे तो आपका जो है डिलीवर होगा अरे मतलब जब आप पूरी तरह रिफिल हो जाएगा मतलब उसके बाद जो है आपको डी ए सी नंबर पिन आता है चार नंबर का मैसेज तो ओ भी जाता है तो उसको हमको देना पड़ेगा आपको

इसमें तो नौ सौ रुपए लगते हैं सब्सिडी तीन सौ तक आता है

नही मचे नंबर नंबर से बुकिंग करना पड़ेगा जिस नंबर से मतलब ओ है हर अलग अलग नंबर से आपको उसको बुक करना पड़ेगा बुक करने के बाद आप दस सिलेंडर जो खाली सिलेंडर रखना पड़ेगा फिर आपको दस सिलेंडर हम भरा देंगे हाँ तो आपकाे भरा हुआ सिलेंडर आपके घर पहुँच जाएगा हाँ आप उसी समय पैसा आपको देना पड़ेगा सिकोर्टी के रूप में वो नौ सौ रुपये आपको देना पड़ेगा ना हर सिलेंडर के पीछे अगर आप अब नहीं दे पाएँगे तो फिर आपको मतलब ऐसे कहीं से अर्जेस्ट करना पड़ेगा एजेंसी को अर्जेस अर्जेस्ट करना पड़ेगा अर्जेस करके आपको मिलेगा हाँ टाइम पर काम हो जाएगा फिर आपको जो है देना पड़ेगा कब आपकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से आप पहले थोड़ा सा हाँ दो दिन पहले चाहिए तो आप जैसे मैसेज कर देंगे उसको बुक करेंगे उस चौबीस घंटे में आपको मिल जाएगा आपके घर आएगा घर पहुँच जाएगा उसको आपको वहीं पैसा देना पड़ेगा वो डी ए सी नंबर दिखाएँगे नहीं नहीं अतिरिक्त देने की जरूरत ही नहीं है

गाड़ी से गाड़ी से